हा हरिओम मैडम हा मैडम मूंखे न तव्हांजो नंबर कंहिं ॾिनो आहे ऐं ॿुधायो आहे की तव्हां भई हीअं गाइड कंदा आहियो भई त अ ॿुधाईंदा आहियो घुमण फिरण जे लाइ किथे वञिजे या छा त हा हा मां न अहमदाबाद में आई आहियां अहमदाबाद मां आई आहियां त मूंखे न अठनि ॾींहंनि जे लाइ मतिलबु हिते घुमणो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधाइ सघंदा की हिते कहिड़ियूं सुठियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा अच्छा अच्छा अच्छा त मैडम मां तव्हां ईअं त सभु ॿुधायो त पर हीअं अचुवञु कजे कीअं मतिलबु कीअं कुझु सुविधा आहे अच्छा अच्छा अच्छा मैं अच्छा त मैडम हिते मॉल्स आहिनि घुमण जे लाइ मतिलबु हीअं कुझु हा हा कंहिं ॿुधायो मूंखे हिते वञिजो करे अच्छा अच्छा हा हा हा अच्छा अच्छा ऐं मैडम हिते पिकिचरु ॾिसण लाइ कहिड़ो मशहूरु आहे अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे मैडम तव्हां जाम सुठी इंफॉर्मेशन ॾिनी तव्हांजो जाम धन्यवाद ठीकु आहे ओके जय झूलेलाल हा हा